हेलो हाँ चाची आवाज जाइया हॅं तऽ आहाँसब जे ऑफिस जाइ छियै या कोनो काज करबाबै छियै सरकारी आधार कार्ड सब जे बनबाबै छियै ओहि आधार कार्ड बनबाबै सबमे कोनो दिक्कतो होइया ओहिठमा पैसो लैया ने आ लाइन मे कते काल लागऽ पड़ैया अच्छा एहनो होइया जे बुढ सुर छै तऽ हुनका कनी सुविधा मिलना चाही सुविधा दैया ओ सुविधा प्राप्त होइया अच्छा ई नहि ने ई नहि ने कहैया आहाँके पहिने काज कए देलहुॅं तऽ पहिने पैसो दिअ असुविधा आ बैंकमे आ बैंकमे जाय छियै तऽ काज भए जाइया हॅं आ गाड़ी घोड़ा मे जे जाइ छियै तऽ केओ कोनो दिक्कत बैसय उठै मे केओ स्थान दैया जे हॅं हिनका बैठऽ दियौ बुढ बुजुर्ग छथिन महिला छथिन

तऽ पैसेंजर सब उठि कऽ जगह देलक कहियो जे हॅं बैसू आहाँ पहिने हमरा उठा हम उठि जाइ छी आहाँ बैसू अच्छा अच्छा ओ ठीक हॅं हॅं इन्दिरा आवास सब मिललहऽ कि नहि मिललहऽ ओऽ

इन्दिरा आवास के पैंतालिस हजार देलक रहऽ ने ओ आ बैंक एकाउंट जे खोलबेने छियै से कोन बैंकमे ओ अच्छा से सब सुविधा भेटैया कोनो दिक्कत नहि ने ओ केओ आबि कऽ ठगी के लिये कि आबि कऽ आधार कार्ड बनबा लिअ घर पर आबि कऽ केओ करैया ओ सूचना ऑफिसके हॅं फोन कए कऽ केओ बैंकके बारेमे किछु जानकारी लै लए चाहत तऽ ओकरा सबके कोनो जानकारी नहि देबै हॅं अगर केओ आबि कऽ घर पर आबि कऽ आधार कार्ड नम्बर मांगए औंठा निशान लगबै लए कहए तऽ तुरत आहाँ खबर करबै बैंकके जाय कऽ ओकरा आहाँ देबै नहि ताकि आहाँ सुरक्षित रहबै नहि तऽ आहाँके टाका निकालि लै छै बैंक एकाउंट सँ ठकै वाला सब घुमैत रहै छै आहाँ घर पर रहबै आहाँके लोभ दए देत ठकि लेत ठीक छै बचल रहब